हमरा सभक क्षेत्रमे सभसँ बेसी एयरटेल कम्पनीके सीमके उपयोगिता अछि एकर जे छै से अहाँके सेवा सब कम्पनीके अपेक्षा बढ़िऑं छै आ लोक सब एहिसँ बहुत अधिक मात्रामे जुड़ल छथि तऽ पितु अहाँके जियो कम्पनी सेहो अहाँके दोसर स्थान पर अबै अछि हमरा सभक क्षेत्रमे हुनको जे छै से अहाँके काफी हद तक अहाँके नेटवर्कके ठीकठाक छै आ एहिके अलावा जे छै से बाकी कम्पनी सबके तऽ बढ़िऑं विस्तर बनाए गेल अछि जैसेकि अहाँके एयरटेल आ ई जियो जहियासँ अहाँके अयलथि हँ हमरा सभक क्षेत्रमे लोकसब जे छै से एहिके बेसीसँ बेसी अहाँके सिम यूज करै छथि आ ओहिके अहाँके सेवाके लाभ उठबै छथि बाँकी सबके तऽ नहि अछि हमर